म्हाका म्हज्या घरा बद्दल सांगपाक जाय म्हजें घर एकुणीश्शे दोन ह्या वर्सा बांदिल्लें आमचें घर इंडियन तशेंच पुर्तूगीज आर्किटेक्चर मिक्स करून बांदलेले घर हातूंत टिपीकल हे की समोर घराच्या ऍंट्रंसाक बल्कांक आसा बसपाक सोपे तशेंच भितर सरना फुडें व्हडलीं सालां पूण मागीर जेवणाक जेवण करपा खातीर जेवणाचो रूम रांदची कूड तशेंच देवाची कूड रांदचे कुडीच्या भायर रगडो मूसळ तशेंच गरम उदक करपाक हांडो हाचो उपयोग केलो वतालो तशेंच घराचें छत रूफ हें रूफ सुलच्या नळ्या पसून केल्ले आसा ताका सपोर्ट करपाक वांशे कांबी हें आसा तशेंच मागीलदारा तूळस आसा तूळस हिंदू संस्कृती प्रमाण केल्ली आसा